جی میں بالکل بتا سکتا ہوں کیوں نہیں بتا سکتا یہ وہاں یہ ہمارے زندگی کا اک حصہ ہے ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ایل پی جی سلینڈر کا استعمال ہم اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ گیس چولہا اور ایل پی جی سلینڈر کے بیچ میں کم سے کم تین سے چار فٹ کی دوری ہونی چاہیے اور اس کو چالو کرتے وقت دھیان سے چالو کریں اور چالو کرنے کے بعد دیکھ لیں کہ کہیں سے لیکس تو نہیں کر رہا اور گیس سلینڈر کو بچوں سے دور رکھیں بچے کو گیس سلینڈر کے پاس جانے نہ دیں اور گیس سلینڈر کے پاس جو ایسا ویسا سامان نہ رکھے جو سامان گرم ہو جیسے گرم گرم کھانا ہو گیس سلینڈر کے پاس نہ رکھیں اس سے گیس گیس سلنڈر میں آگے لگ سکتا ہے اور گیس سلینڈر کو ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے گیس سلینڈر میں کوئی طرح کا لیکیج کہیں سے تو نہیں ہے اور گیس سلنڈر کو رات میں سوتے وقت اچھے سے بند کرنا ہے کہ معلوم ہو میں نے صحیح سے بند کیا ہے کہ نہیں کیا ہے پائپ ہمیشہ چیک کرتے رہیں کہ پائپ چوہا کاٹ تو نہیں دیا ہے پائپ کو پھر وہ گھر میں چوہے ہوتے ہیں پائپ کو کاٹ سکتے ہیں یہ سب دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور بچوں سے تو سلینڈر کو دور ہی رکھنا ہے یہ سب احتیاطاً دیکھتے رہنا ہے